आंनि सेकेन्द प्रडाक्ट आनो जादों जिन्स जिन्स आ जाबाय बयबो गानो हौवाबो गानो हिनजावबो गानो ओमफ्राय हिनजावफोरनि थाखाय मोजां जायो आरो जिन्स आ कम्फ'रटेबोल जायो जेराव मार्केट आव थांनाय बबेयावहायबा थांनाय बेयाव कम्फ'रटेबोल जायो आरो ओमफ्राय बे जिन्स खौ बायदों आङो अनलाइन निफ्राय ओमफ्राय बेयो मोजां आरो सफ्ट फेब्रिक नि